हाँ भैया हमें सीमेंट चाह रहें अल्ट्राटेक क्या रेट है भैया दस बोरी चाह रहे

मेरा घर ठीक है हाँ मुझे ग़ाज़ीपुर सिसौरा हाँ ठीक है कल चाहिए और चाहिए नहीं दस बोरी चाहिए उसका रेट कितना है भैया किस कंपनी का है

ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा ही

हाँ तो और फिर बाद में मँगा लेंगे भैया ठीक है भैया इतना भी चाहिए तो हम फोन कर देंगे भैया ज़रूरत पड़ेगी तो छड़ कितने का पड़ेगा भैया